मैं सिलाई करती हूँ तो मेरे को लगता है कि मतलब मेरे को इतने इतना काम हो जाए मेरा कि मैं जो जरूरत है वो पूरी हो जाए और मतलब ऐसे कस्टमर मिल जाए जो मतलब जितना मेरे को काम चाहिए उतना मिल जाए और मैं उनको उतना करके भी दे सकूँ जिससे कि मेरी जो आमदनी हो तो मैं अपनी जरूरतों को पूरा कर सकूँ और भी आगे कुछ ऐसा कि अपना मतलब बिजनस को भी अपन बढ़ा सके थोड़ा और ज़्यादा काम मिल जाएँगे मैं उस हिसाब से अपने काम को आगे बढ़ाना चाहती हूँ और जो भी मतलब आगे ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले तो इतना भी करना चाहती हूँ और अपने मतलब रोजगार को और विकसित करना चाहती हूँ तो मतलब यही है कि मेरी आमदनी बढ़े और मेरे को रोजगार भी मिले